हा किशोर खेमानी थो किशोर खेमानी थो ॻाल्हायां मां चेंबूर मां नवजीवन सोसाइटी मां मुंहिंजो कोई ऑडर अथव ज़रा वठो त साईं ॿ प्लेटूं पनीर भुर्जी अठ फुलिका टे प्लेटूं राइस ॿ दाल फ्राए हिकु चना मसाला ऐं हुन सां गॾु सलाद पापड़ चटनी मोकिलिजो घर में ऐं डेज़ट में मोकिलिजो चारि गुलाब ॼमूं ॿ रसमलाई ऐं एड्रेस अथव मुंहिंजी बिल्डिंग नंबर उणिवीह रूम नंबर तेरहं नवजीवन सोसाइटी चेंबूर कॉलोनी मुंबई सेवंटी फोर हिन जो रेट त जेको अथव लॻाइजो तव्हां माण्हू ईंदो त उन खे मां पेमेंट बिल मोकिलिजो ऐं मां उन खे पेमेंट ॾेई छॾींदोमांसि ओन कैश डिलीवरी खपे त कैश न त गूगल जो तव्हां पासवड मोकिलिजो मोबाइल नंबर मोकिलिजो त मां उन में हुन जी पेमेंट करे छॾींदोमांव ठीकु आहे हरिओम दादा